ہمارے ضلعے میں بہت سی عبادت گاہیں ہیں جیسے مسجد مندر گرودوارا اور چرچ ہمارے یہاں گنگا جمنا تہذیب ہے الگ الگ کمیونٹیز کے لوگ اپنے اپنے تہوارات اچھی طریقے سے مناتے ہیں ہر کمیونٹی کے لوگ اپنے تہوارات سے پہلے ایک مجموعہ کرتے ہیں اپنا تہوارات کس طرح منانا ہے اُس پر گفتگو کرتے ہیں اُس کا ایک دِن فائنل کرتے ہیں اور اُس تہوارات کے لئے پرمیشن لینے کے لئے کورٹ میں پٹیشن ڈالتے ہیں جو کہ اُنہیں پرمیشن دے گی کہ وہ اِس تاریخ کو تہوارات منا سکتے ہیں مسلمان اپنی عید مناتے ہیں ہندو رام نوامی اپنی مندر میں مناتے ہیں کرشچنس کرسمس جا کر چرچ مار مناتے ہیں اور سکھس گروکل جا کر گرودوارا میں مناتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہر قسم کے تر لوگ ہیں جو کہ بھائی چارگی سے رہتے ہیں اور یہ تمام لوگوں کے بیچ میں بھائی چارگی بہت ہے اور محبت بہت ہے اور یہ الگ الگ کمیونٹیز کے لوگ اپنے آپ میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے اور بہت ہی امن شانتی سے اِس مُلک میں اور اِس ضلعے میں رہتے ہیں